आंनि थाखाय समा आंखाल मानो होनना बुङोब्ला आङो ओरैनो थानायखौ आं मोजां मोना आङो सम मोनब्लानो आबाद थिलियाव थाङो आरो सम मोनब्लानो था थानाय खामानिफोरखौ आङो मावनानै लानो मोजां मोनग्रा सासे सुबुं आंनि थाखाय आङो समखौ आं ओरैनो थाहोआ मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे आङो खामानिफोरखौ मावलांबाय थानो आंहा गोसो जायो आरो बिनिखायनो आंनि थाखाय समा समा आंनि थाखाय बिराद बेसेन गोनां गुबुन मानसिफोरनि थाखाय समा ओरैनो हगारोब्लाबो आंनि थाखाय समा ओरैबायदि बेसेन गोनां होननानै आं सानो आरो आङो मालाब्लाबो आङो ओरैनो थानाय जाया आङो फुङाव सारिथा सारिथा सारेसारिथायाव सिखारनानै आङो मर्निं अवाक खालामो दुब्लियाव थाङो फैयो न'नि हाबा मावफैयो गाइखेर सेरो आङो माब्लाबाबो आंनि समा आंनि थाखाय बिराद आंखाल आं बेखौनो सानो समा समासो आंजों जेननांगौ जायो बबेबा समाव बेबादि आरो ओंखायनो आंनि थाखाय समा बेराद गोनां समा आंनि थाखाय बिराद भेलु गोनां होननानै आं सानो बेखिनियानो